हेलो जी जय सिंह जी बोल रहे हैं जिसके पास ये रोड कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है गवर्मेंट प्रोजेक्ट का हाँ तो ये प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा जी एक दो दिन में आप दस महीने से गवर्मेंट प्रोजेक्ट में लगे हुए हो अब तक क्या कर रहे थे आप सर गवर्मेंट प्रोजेक्ट है आपकी परेशानियों से क्या मतलब हैं आप ये तो जानते हैं न गवर्मेंट प्रोजेक्ट टाइम दिया है तो टाइम पे पूरा करना होता है गवर्मेंट गवर्मेंट की पॉलिसी होती है गवर्मेंट पेमेंट बाद पहले एडवांस आधा आकर देती है आधा बाद में कंप्लीट के बाद करती है इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं दिया था हमने आपको जो दस महीने लगा दिए आपने काम तो करना ही होता है न गवर्मेंट प्रोजेक्ट है वो गवर्मेंट प्रोजेक्ट बार बार तो होते नहीं बार बार तो रोड तो बनते नहीं है अब हमसे पूछा जाता है हमें भी जवाब देना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ भई रोड क्या चल रहा है कितना बन गया ना दो दिन का टाइम नहीं है आज ही फिनिश करना है रोड को कितना रोड बचा है अभी कंप्लीट करना कितना बचा हुआ है दस बीस तीस मीटर कितना बचा हुआ है अच्छा तो आज क्लियर नहीं होगा ये आप उसमें चाहे दो लगाओ चार लगाओ आज कंप्लीट चाहिए हाँ तो आज आज आप कंप्लीट कर दीजिए एक दो दिन में आपका पेमेंट हो जाएगा बाद में अगर गवर्मेंट प्रोजेक्ट है इसमें ये तो है नहीं कि मतलब किसी एक आदमी के हाथ में जो न आपका पेमेंट ले जाओ सबसे साइन होते हुए धीरे धीरे आपका पेमेंट आएगा न आप प्रोजेक्ट को खत्म करके उसकी फाइल सबमिट कीजिए आपका पेमेंट शुरू हो जाएगा कायदे और उस वक्त शुरू हो जाएगा काम पेमेंट तो आज नहीं हो पाएगा आज अपना फाइल सबमिट करोगे तो आपका टाइम लगेगा फाइल सबमिट करेगा पेमेंट आने में टाइम लगा आपकी फाइल पहुंचेगी ऊपर तक हाँ कंप्लीट करके रोज फाइल सबमिट कीजिए आज

ठीक